जैसा कि मैं मानता हूँ मैं संगीत और शायरी से संबंधित हूँ मुझे संगीत और शायरी काफ़ी पसंद है और मैं इससे संबंधित बहुत सी किताबें पढ़ता रहता हूँ और जिसमें से एक कवि जिनका नाम बशीर बद्र है और एक और कवि हैं जिनका नाम राहत इंदौरी है यह दो कवि ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने लिखाई के ज़रिए मुझे काफ़ी प्रभावित किया है और मेरे काम को भी प्रभावित किया है क्योंकि जब मैंने इनकी किताबें पढ़ी और जब मैंने कुछ लिखने का कोशिश किया तो मैंने यह पाया कि मैं काफ़ी अच्छा लिख पा रहा हूँ क्योंकि उन किताबों को पढ़ के मुझे नई नई चीज़ों का पता चला और नई नई चीज़ों से मुझे नए नए आइडियाज़ आए और मैंने नई चीज़ें लिखी और यह काफ़ी प्रभावशाली था मेरे लिए यह दोनों कवि का होना